नमस्ते हाँ मैम आपका कॉलेज कहाँ है अच्छा अच्छा मुझे बी ए में एडमिशन करवाना था

फ़ीस कितनी होगी अरे फिर भी कितनी होगी सोलह सौ महीना कुछ कम भी तो हो सकता है हाँ थोड़ी हेल्प होनी चाहिए अच्छा है क्या क्या व्यवस्थाएँ होंगी कॉलेज में हम पाँच छह दोस्त हैं सबकी काउंसलिंग करवानी थी ओके अच्छा पढ़ने लिखने में जैसे टीचर विचर टीचर वगैरह कैसी हैं जी अच्छा कितनी टीचर होंगी वहाँ कितनी टीचर हैं नहीं हम पूछ रहे हैं टीचर कितनी हैं वहाँ कॉलेज में जी इंग्लिश की क्लास चलती होगी बढ़ियाँ जी जी तो फिर हम आएँ आप कब तक मिलेंगी कॉलेज में अच्छा ये भी बताइए मैम बी ए करना अच्छा होगा या बी एस सी जी जी उसकी भी फ़ीस सेम है या अलग है जी कितनी होगी अरे बी एस सी की कितनी होगी अच्छा चलिए ठीक है नमस्ते फिर कल आते हैं